हलो हाँ जी मैम कौन बोल रहें मैम जी मैम बताएँ

हाँ मैम ये तो आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आपको जाना कहाँ है विंटर या गर मतलब गर्म कब तक जाना है लगभग आईडिया है जनवरी फ़रवरी में यस मैम लगभग कितने दिन का आपको टूर बनाना है दस पन्द्रह दिन का तो मैडम एक आपका ऐसा टूर बन सकता है यहाँ से आप हरिद्वार हरिद्वार से मलानी मलानी से कुल्लू मनाली ये आपका पूरा टूर एंड ट्रैवल्स ये आपका पूरा हो जाएगा इसमें मैडम आपको कार सजेशन हो सकती है जो कि हमारे यहाँ पे बालाजी टूर एंड ट्रैवल्स वाले आपको जो उपलब्ध करा सकते हैं तो इसमें आपका इसमें आपका बारह रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपका कार का जो चार्जिज़ है वो लगता है प्लस इसमें आपका टोल चार्ज लगता है कितने लोग जा रहे हैं मैम तो छ सीटर आपको कार ठीक है मैडम एक अर्टिगा कार कार आपके लिए कार अवेलेबल करा देंगे हम तो उसमें मैडम आपका टूर इस तरह से रहेगा जैसे आपको यहाँ से आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा हरिद्वार जाना है जो की पहले दिल्ली जा सक अगर आपको दिल्ली में सजेसन है दिल्ली अगर घूमना है तो आप दिल्ली घूम सकती हैं दिल्ली के बाद में आप हरिद्वार पहुँच जाएँगी हरिद्वार के बाद में आपका मलानी है कुल्लू है जो की आपका काफ़ी सर्दी है वहाँ और अच्छी ख़ासी बरफ़ मिलेगी आपको घूमने के पर्पल के हिसाब से जो आपका दे और लौटते समय मैडम आप हरिद्वार का आप लौटते हुए मथुरा घूम सकती हैं आगरा घूम सकती हैं ये आपके लिए दस दिन का अच्छा खासा टूर एंड बन जाएगा अब आप सोचके बता दीजिए ठीक है मैम